ایل پی جی سلینڈر استعمال کرتے وقت حفاظتی تدایر سلینڈر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں سلینڈر کو گرم جگہوں یا آگ کے قریب سے نہ رکھیں سلینڈر کو کسی بھی قسم کی چوٹ سے بچائیں سلینڈر کو ہمیشہ اچھی طرح سے ہوادار جگہ یا کھلے جگہ پہ رکھیں جس سے وہاں پہ آگ آگ واگ لگنے کی کوئی یہ نہ ہو اور سلینڈر کو بچے کی پہنچ سے بھی دور رکھیں جیسے آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا پالتو جانور ہیں ان سے بھی دور رکھیں اگر آپ کو گیس کی بو آئے تو فوری طور پر چولہا اور سلینڈر بند کر دیں اور گھر کی کھڑکیوں کو کھول دیں اگر آپ کو گیس کا لیک نظر آئے تو فوری طور پر گیس سپلائی سے رابطہ کریں ہمیشہ اپنے سلینڈر کی چیک ریگولیٹر کی پائپ کی کرواتے رہنا چاہیے اگر اس میں کوئی فولٹ وغیرہ نکلے اسے فوراً چیک کروائیے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سلینڈر کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھ کر رکھیں اسے کبھی بھی لیٹا کر ترچھا کر کے نہ رکھیں سلینڈر کو کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جہاں وہ دھوپ میں ہو یا گرم ہو کیونکہ اس سے سلینڈر پھٹ سکتا ہے سلینڈر کے استعمال کرنے کی